बिहारमे बहुत तरहके खेती कएल जाइ छै जाहिमे अहाँके मकइके खेती बहुत जादा मात्रामे होइ छै अहाँ लऽ लिअऽ गहूमके खेती होइ छै धानके आओर एहन बहुत चीज छै जाहिके खेती कएल जाइ छै जेना अहाँ लऽ लिअऽ मकइ मकइ एखन अहाँ देखबै तऽ जून जुलाइके महिनामे होइ छै गरमीके महिनामे भेल गहूम अहाँके ठण्डाके महिनामे हैत नवम्बर दिसम्बर आरमे अगर अहाँ धान लऽ लिअऽ तऽ धान अहाँके शायद अक्टूबर आरमे हो होइ छै तऽ एहन बहुत तरहके खेती छै जे बिहारमे कएल जाइ छै